جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے اتّر پردیش کافی بڑا ہے یہاں نجی تعلیم اور عوامی تعلیم دونوں دونوں تعلیم دستیاب ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نجی تعلیم کافی خرچیلا ہوتا ہے یہاں پر پیسے کافی خرچ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ان پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تبھی یہاں پہ ان کو کافی فیس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو یہ سب پریشانیاں آتی ہیں نجی تعلیم میں باقی عوامی تعلیم بھی ٹھیک ہوتی ہے وہاں بھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی وہ اس کے مقابلے کم خرچیلا ہوتا ہے